میں پولیس یا فوج میں جانا چاہتا تھا اسی شوق نے مجھے دوڑنے کا شوق پیدا کیا ہے اس کی وجہ سے میں کم عمر سے ہی دوڑ رہا ہوں میری دوڑ میری وجہ سے میری صحت اچھی ہو رہی ہے اور میں کرکٹ فٹ بال بھی کھیلتا ہوں جس کی وجہ سے میرا اور زیادہ دوڑنا ہو جاتا ہے میں دل و جان سے چاہتا تھا کہ میں پولیس یا آرمی میں رہوں بڑتی رہوں اور میں اور اب میں کرکٹ وغیرہ بھی کھیل رہا ہوں جس کی وجہ سے میری دوڑ کا شوق پورا ہو رہا ہے میں کافی عمر سے ہی دوڑ رہا ہوں اور ابھی تک میں نے کوئی اور ایسی کامیابی حاصل نہیں کی جس کے بارے میں بتا سکوں لیکن میں ابھی بھی دوڑ رہا ہوں اور کہیں نہ کہیں کامیاب ضرور ہوں گا میری جسمانی طاقت میں میری دوڑ اہم کردار نبھاتی ہے دوڑ کی وجہ سے میرا استاہم ٹہلنا اچھا ہے اور میں کافی دور تک دوڑ لیتا ہوں اور اور میں ٹہل ٹہل قدمی کر قدمی کرتا رہتا ہوں اور میری فٹنیس اچھی ہے میں وزن بھی اٹھاتا رہتا ہوں